अगरि तव्हांखे अॼु असांजे हिते नौकिरी मिली थी वञेव त तव्हां सभिन खां पहिरों कहिड़ो कमु कंदौ जवाबु अगरि मूंखे नौकरी अॼु हीअ नौकरी मिली थी वञे त मां सभिन खां पंहिरों टाइम ते ईंदुमि टाइम ते अचण खां पो मुंहिंजा जो सीनिअर वरिष्ठ अधिकारी आहिनि उन्हनि खां कमु खे सुठे तरीक़े खां सम्झंदुमि सम्झनि खां पोइ धीरे धीरे स्टेप बाए स्टेप कमु खे करण जी शुरूआति कदुंमि और पंहिंजो कमु सॼी ईमानदारी सां कंदुमि ताक़ी मां पंहिंजी कम्पनी खे नई ऊचाइयुनि ते पहुचायां